ہيلو ڈيليورى بوائے بھائى كہاں پر ہے بھائى آپ ذرا جلدى آئيے ميں ويٹ كر رہا ہوں آپ كا بھوک لگ رہى ميرے كو انتظار كر رہا ہوں میں آپ كا مہربانى ہوتى اگر آپ جلدى آ گیے تو ٹھيک ہے مہربانى ہوگى بھوک لگ رہى ہے ذرا جلدى آگيے تو كہاں پر ہيں آپ ايكزيٹ محمدى لين ميں ہے محمدى لين سے ڈاؤن ميں اترنے كے بعد موتى دروازہ آئے گا موتى دروازے كے بعد لكى ہوٹل ہے لكى ہوٹل كے بعد سے رائٹ لينا ہے آپ كو رائٹ لينے كے بعد ذرا دور آنے كے بعد میں مين روڈ پہ ويٹ كر رہا ہوں بھوک لگ رہی پيٹ كو ہاتھ لگا كے ٹھہرا ہوا ہوں ٹھيک ہے رائٹ تھينک يو